नमस्कार भैया

काहे के लिए आप फोन करे हैं आप काहे के लिए आप फोन करे हैं हाँ तो क्या चाहिए आपको क्या चाहिए आपके कितना चाहिए हाँ पेट्रोल आप डालते हमें पचास लीटर चाहिए पेट्रोल हाँ तो क्या रेट आप लगाएँगे पचास लीटर का और कम नहीं करेंगे अरे तो एक दो लीटर नहीं हमें पचास लीटर लेना है हमारे पास गाड़ी है दो तीन चार चक्के हैं जोन बा तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है जो बा दो चक्के हैं इतना महंगा देंगे और कुछ कम करो आप

चलो अच्छा ठीक है और उसके आगे क्या बोलूँ मैं पेट्रोल पंप का तेल जोन बाटे ठीक है इतना रेट है जोन बाटे है हाँ हम आते हैं हमें पचास लीटर चाहिए पैसा अपना बोल दे ये इतना पूरा जोड़ के जोन बा कि हाँ इतना इतना मेरा पैसा है मैं लेके आऊँ आपके पैसा दे दूँगा बोलो नहीं उतना दूर आएँगे कैसे बोलो कितना है अपका पैसा हुआ तेल का कितना आपके तेल का पैसा हुआ आप बताइए बोलिए हाँ कितना पैसा हुआ पचास लीटर का अपना जोड़ के बताइए कि हाँ मेरा पैसा इतना हुआ है जोन बाटे है हम इतना पैसा लेके आए बताओ जल्दी से जोड़ के पेट्रोल का पचास लीटर का हम लेके आवत हई जोन बा डब्बा सब्बा आप आई दो कितना पैसा जोड़ें बताएँ कितना पैसा हुआ हाँ जोड़ के बताइए आप जल्दी से आप बताइए कितना हुआ तब तो मैं लेके आऊँ पैसा आप पैसा पचास लीटर